हाँ नमस्कार बताइए क्या चाहिए आपको अच्छा आपको सुगर की बीमारी है हाँ तो है हमारे पास सूगर की दवा एटोनोआ है और एक और दवा है हाँ आपको मिल जाएगा और कुछ चाहिए आपको और दवा भी हमारे पास है अच्छा ठीक है यह दवा आप ले लीजिए और सूगर है तो उसमें आपको कुछ देखिए बर्ताव करती है कुछ वरकाव करती हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना है अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं ठीक है दवा मिल जाएगा आपको और देखिए सूगर की बीमारी है तो आपको मीठा कम कम खाना चाहिए और जो है कि अपने मतलब खान पान पर विशेष ध्यान रखिए क्योंकि बढ़ने ना पाए उसी पर कंट्रोल हो जाए ठीक है हाँ तो आप दवा हमारे यहाँ से आकर ले सकती हैं हाँ तो आपको जो है कि आप यह दवा ले ले लेंगी सुगर का मिल जाएगा और इस पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमारे दुकान से मिल जाता है हमारे मेडिकल पर ठीक है हाँ नहीं नहीं महँगा ले लेते हैं लेकिन आपको हमारे यहाँ पर उचित दाम पर मिल जाएगा आपको सुगर की दवा और चाहे जो भी और दवा है सर दर्द बदन दर्द औ मतलब कोई भी और दवा चाहिए आपको मेडिकल से तो हमारे मेडिकल को उपलब्ध है यह सब दवाईयाँ अब हाँ हाँ जो प्राइज है आपको उस प्राइज से थोड़ा कम ही मिलेगा दवा ठीक है हाँ अगर आपको और किसी भी मेडिकल पर पता लगाना हो तो आप लगा सकती हैं हाँ हाँ अब अगर कहीं भी आप और पता लगाना चाहेंगे तो पता लगा सकती हैं कि यह दवा कितने में आता है सुगर को सुगर के मरीज़ों का तो आपको मिल जाएगा कि इतने में आएगा तो अब आप पता लगा लीजिए तो फिर आईए हमारे यहाँ दवा ले लीजिए ठीक है हाँ हाँ नहीं दे देगे दे देंगे जैसे हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं भरोसा हो तो भाई पता लगा लीजिए कितने में आपका दवा मिलेगा सुगर का हाँ तो आईए आप हमारे यहाँ दवा लेकर तो फिर दीजिए उनको जैसा फिर होगा आप फिर हमारे पास आईएगा कि उनको मतलब कि जो दवा दिए हैं वह सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हाँ और और बीच बीच में न आपना जो है कि डाक्टर से संपर्क करते रहिएगा ठीक है चलिए ठीक है अच्छा ठीक है नमस्ते